ویسے تو ہر خاندان کی اپنی ایک خاصیت اور کام کرنے کے عمل اور ترکیبیں ہوتی ہیں جو نسل در نسل چلی آتی ہیں کسانوں کے پاس ان کی الگ تکنیکیں ہیں رنگ ریزوں کے پاس الگ ہوتی ہیں

پینٹ کرنے والوں کی کچھ الگ اور کچھ کتابوں کے جلد ساز ہوتے ہیں جن کی تکنیکیں الگ ہوتی ہیں ایک چوڑی بنانے والے کا جو عمل ہمیں نسل در نسل چلا آتا ہے وہی ہم نے سیکھا ہے کہ ہم دھات سیسے دھات کو مولڈ کرنے کے لیے اسے آکار دینے کے لیے گرم گرم بناتے ہیں اور اس کو رنگنے کے لیے الگ طرح کے سیسے کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس گرم گرم چوڑی کے مسالے کو موڑنے کے لیے جو لاکھ کہلاتا ہے لاکھ کی چوڑیاں جو جے پور میں بنتی ہیں انہیں ڈیزائن دینے کے لیے بن لگانا اور گرم گرم کو چھونا یہ نسل در نسل منتقل ہونے والا عمل ہے